मुझे पालतू जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते है और मैंने बहुत सारे पालतू जानवर खुद ने पाले भी है मैंने कुत्ता पाला है मैंने बिल्ली पाली है मैंने चूहा पाला है मैंने खरगोश भी रखा है मैंने हमारे घर में बंदर भी रखा है अब ऐसा मतलब बहुत कम जानवर होंगे जो हम लोगों ने रखें नहीं है हाँ मुर्गे के बच्चे भी हम लोगों ने रखें है चिड़ियाँ रखी है लव बर्ड्स रखें है तो मुझे पालतू जानवर चाहे कोई सा भी जानवर हो ऐसा नहीं है की मुझे एक कुत्ता ही पसंद है या सिर्फ बिल्ली पसंद है मुझे सारे जानवर बहुत अच्छे लगते है और सिर्फ पालतू ही नहीं जो बाहर के जो रोड वाले जो जानवर होते है मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते है मैं बाहरी जानवरों के लिए भी जैसे कुत्तों को रोटी गाय के लिए रोटी या पक्षियों के लिए दाना पानी सब चीज़ के मैं उनके लिए सुविधा करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए कुछ करना वहीं अगर मैं पालतू जानवरों की बात करूं तो हाँ अभी भी मैंने पालतू जानवर मैंने जो तोते रखे हुए है और यह विदेशी तोते है जो मैंने पालें हुए है अभी और मैं उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे से उनकी देखभाल करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है